हँ हमहुँ पूर्णियाँ घुमए अबै वला छियै एहि मतलब आँ बोले छियै हम पूर्णियाँ घुमए अबै बला छियै कोन कोन जगह बढ़िऑं छै घुमयबला पार्क आर होटल पार्क

अबैया मतलब खाय पीबै कऽ सामान मतलब की की मिलै छै

आ आ आओर घुमय लए जाइ छी केना जाइ छे घुमय लए जाइ छी मतलब केना जाइ छै घुमय लए

मतलब पेड़ पौधा कनि कनि छै ओहिमे ध्रुव विज्ञा विज्ञान पार्कमे

आरो की की छै वहाँ पर बच्चा सबऽ लए की की छै बच्चा सब तऽ खेलऽ लगै छै

ओऽ ठीक छै तऽ अबैछियै घुमय लए